हिते असांजे जूनागढ़ ज़िले में घरनि जी माइयुनि खे घर खां ॿाहिरि निकिरण न ॾींदा आहिनि कहिड़ो बि कमु करण लाइ ॿाहिरि निकिरण घर जा वॾा पसंदि न कंदा आहिनि उहे झूननि वीचारनि जा आहिनि इनकरे हुन त पोइ अॼुकल्ह घर जूं महिलाऊं घर में थी सघे अहिड़ा कमु कंदियूं आहिनि जीअं की ब्यूटी पालर ऐं सिलाई उहे उहे कमु करे पंहिंजी रोज़गार कंदियूं आहिनि अने पंहिंजे पेर ते खणी थींदियूं आहिनि वधीक माइयूं हिते सिलाई ऐं ब्यूटी पालर सिखंदियूं आहिनि